ہم اپنی زندگی کے آغاز میں جیسے کسی گھر میں مطلب آنا نئے گھر میں آنا بسنا رہنا اس کے لیے ہم لوگ درود کلام پاک پڑھتے ہیں میلاد کراتے ہیں قرآن خوانی کراتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں بچوں سے پڑھواتے بھی ہیں میلاد پڑھا جاتا ہے اپنے بزرگ سے اپنے پیر سے اپنے استاد سے صلاح لی جاتی ہے اور صلاح کے انوسار مشورہ کے انوسار جو بھی گفتگو ہوتا ہے اس کے انوسار ہم لوگ اس میں اپنا بسر کرتے ہیں اس کے بعد گھر گھرواس جس کو کہا جاتا ہے پھر گھرواس کرتے ہیں میلاد ویلاد قرآن خوانی وغیرہ کرا کر کے پھر گھرواس کیا جاتا ہے اور گھرواس میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اچھی طرح کلام پاک کی عبادت کرتے ہیں اچھی طرح قرآن خوانی کرواتے ہیں میلاد نبی پڑھا جاتا ہے میلا د نبی پڑھ کر کے دعا سلام کر کے پھر گھر کے اندر داخل ہوا جاتا ہے گھر کے اندر داخل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو میلاد کا کرانا ضروری ہے قرآن خوانی کرانا ضروری ہے درود کلام پڑھنا ضروری ہے نعت پڑھنا ضروری ہے اور ہم لوگ یہ سب مطلب ایک نیم کے انوسار یہ سب کو مطلب کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے